हैलो अंजी आं जी में डॉक्टर बो्ल्ला दी अंजी आं थुआढ़ी रपोट बनी दी तुस लेई जाओ अंजी नेईं स्हानू निं तुस डॉक्टरै गी दस्सो कि डॉक्टर गी में की आना इंया तां नॉर्मल ऐ ठीक ऐ अं हून इंया थोह्ड़ी ढिड्डै च इंफेक्शन ऐ कोई गल्ल निं ते इंया थोह्ड़ी ठीक बी ऐ ते कोई घबराने आह्ली गल्ल निं ऐ ते दोआइयां आं दोआई खानी पौनी खानी पौनी लगातार दौ त्रैऽ म्हीनै खानी पौनी छे म्हीनै दा कोर्स ऐ कोई गल्ल निं आं ते इस बास्तै दोबारा चैक कराना अं आं चार सौ फीस ऐ साढ़ी अं मैहंगाई मैहंगाई बड़ी होई दी ते ते असें ते इयै रोज़ी रोटी ऐ अं नेईं नेईं नेईं कोई निं कोई निं ओह् निं ऐ खर्चा आह्ला कोई ओह् तुस जित्थां मर्जी लैओ ओह् ते बैसे असें रक्खी दी मेरे दुकान पर ऐ पर तुस जित्थां मर्ज़ी लैओ अं ठीक ऐ ठीक ऐ चैक कराओ हफ्ते दे बाद अच्छा